وقت کے ساتھ ساتھ زبانیں ہمیشہ بدل جایا کرتی ہیں اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہوا آ رہا ہے مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو انگریزی یہاں بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن آزادی کے بعد وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی تمام آفیشیل زبان انگریزی ہو گئی ہے جب کی ہماری قومی زبان ہندی ہے لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر ہر شعبے میں ہندی کم بولی اور لکھی جاتی ہے